ہم اپنے فصلوں كو ایسے بیچتے ہیں ماركیٹوں میں جا كر اپنے فصلوں كا دام بتا كر انہیں بیچتے ہیں جو ماركیٹ میں جو ہمارے فصلوں كو لینے كے لیے انٹرسٹ رہتا ہے تو وہ ہمارے فصلوں كو خرید لیتا ہے اور جو ہمارے فصلیں جو دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں انہیں بھیجنے كے لیے ہمیں ٹركوں كو منگوا كر ان میں اپنے سامانوں كو لوڈ كروا كر بھجوایا جاتا ہے جو وہاں پر جانے كے بعد بڑی بڑی فیكٹریوں میں جاتا ہے اور بڑی بڑی فیكٹریوں كے بعد وہاں پہ كام اسٹارٹ ہوجاتا ہے ہماری جو فصلیں ہوتی ہیں وہ پہلے ماركیٹوں میں جاتی ہیں ماركیٹوں میں سے جانے كے بعد پہلے پھر بعد میں وہاں سے وہ اپنا كام اسٹارٹ كر دیتے ہیں اور جو میں آپ كو ابھی بتا رہا تھا كہ جو ہمارے ہمارے جو فصلیں جو ہوتی ہیں وہ پہلے ٹرک میں لوڈ كروایا جاتا ہے پھر بعد میں وہ فیكٹریوں میں ٹرانسپورٹ كروا دیا جاتا ہے وہاں پہ جانے كے بعد پھر بعد میں اپنا فیكٹری والے كام اسٹارٹ كر دیتے ہیں اور یہ جو فیكٹری والے جو ہم جو ٹرک پہ جو بھیجواتے ہیں یہ سركار كی طرف سے سرکار کے سركاری آدمی ہوتے ہیں جو اپنے ٹرکس كو بھجواتے ہیں اور ہمارے فصلوں كو لوڈ كروا كے دوسرے شہروں میں پہنچاتے ہیں